नमस्ते नमस्ते बताएँ हाँ हाँ हमारे यहाँ हर चीज़ की लकड़ियाँ हैं किस किस क काम के लिए आपको लकड़ी चाहिए अच्छा अच्छा मंदिर बनवाना है कौन सी लकड़ी का उपयोग करेंगे तो हर लकड़ी का अलग अलग रेट है शीशम का रेट है सौ रुपये फीट है सौ रुपये पर फीट है और सागवान का है एक सौ बीस रुपये सागवान का एक सौ बीस रुपये है दोनों है सुविधा हमारे पास हमारे पास ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था है अगर आप इच्छुक हैं तो आप हमारी भी गाड़ी से ले जा सकते हैं माल भाड़ा लगेगा आपका अलग से लकड़ी के बाद जो लगता है भाड़ा हम आपको देना पड़ेगा

नहीं भाड़ा अलग से है भाई भाड़ा इसका अलग से है आपको इससे भाड़ा आपका नहीं आएगा है भाड़ा आप लकड़ी जितना लेंगे लकड़ी का अलग लगेग भाड़ा फिर उसके बाद होगा इसका कितना चाहिए आपको कितने फ़ीट लकड़ी चाहिए कुंटल के हिसाब से लकड़ी चाहिए कुंटल के हिसाब से भी मिल जाएगा मिल जाएगा और कुंटल के हिसाब से भी मिल जाएगा उसमें आपका हम एक एक आध रुपये आपको जैसे इसमें फीट का आपका है उससे एक आध दो रुपये कम का हिसाब उसमें बन जाएगा आपको जब बड़े ख़रीदार है भाई तो आपको कुछ डिस्काउंट भी दे दिया जाएगा

नहीं है हमारे पास है आप चले आइएगा एड्रेस और हम आपको मैसेज कर देते हैं आप चले आइएगा आप वैसे कहाँ से बोल रहे हैं चंदौली में किस जगह से अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा चलिए कब लेना है आपको लकड़ी तो कल पाँच बजे के पहले चले आइए आप आपको दे देते हैं नहीं सु शाम को पाँच बजे के पहले आ जाइए दस बजे के बाद आइएगा शाम को पाँच बजे से पहले चले आइएगा आइए बैठ कर फिर कंसेसन जो कराना होगा आप करवा लीजिएगा जितना लेंगी उस हिसाब से हम कंसेसन कर देंगे आपका ठीक है आइए आप आप आइए हम बात करते हैं आइए